اُترپردیش میں لوگ اپنی شادیوں کا جشن مناتے ہیں اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں جیسے لڑکا پیدا ہوتا ہے تو لوگوں کو رشتے داروں کو اپنے پڑوسیوں کو بلاتے ہیں اور دعوت کرتے ہیں کھانا بناتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں اُترپردیش میں یہ رواج بہت عام ہے کہ جب شادی ہوتی ہے کسی کو تو ضلع بجنور میں اُترپردیش کے ضلع بجنور میں جو ہے اُڑد چاول ولیمے میں بہت مشہور ہے بہت لوگ دِل سے کھاتے ہیں بہت دور دور سے رشتہ دار آتے ہیں اڑد چاول کو کھانے کے لیے اُن کو ٹیسٹ کرنے کے لیے تو یہ واقعات ہوتے ہیں جب کوئی خوشی آتی ہے تو اُترپردیش کے لوگ بہت اچھے طریقے سے پڑوسیوں کے ساتھ مل کر رشتہ داروں کے ساتھ مل کر اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ خوشی جو ہے دوسروں کے ساتھ مل کر ہی بتائی جاتی ہے تو اِسی وجہ سے جو ہے اتر پردیش کے لوگ خوشیاں مناتے ہیں بہت اچھے طریقے سے